असां उल्हासनगर वासी सिंधीअ में ई ॻाल्हाइणु ॻाल्हाईंदा आहियूं पर साम्हूं वारा महाराष्ट्रंस गुजराती कुझु सम्झंदा न आहिनि पोइ हाणे उन्हनि खे सम्झाइण लाइ कुझु अंग्रेजी कुझु हिंदी अ लब्ज़ अख़र यूज़ करे उन्हनि खे मिणेई कम्यूनिकेट कंदा आहियूं त जीअं असांजी ॻाल्हि सम्झी सघे